मां रोटी ठाहिण में तमामु सुठी आहियां ऐं मां अलॻि अलॻि प्रकारनि जी भाॼियूं रोटियूं ॾाढी बढ़िया बढ़िया ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं मां यूट्यूब मां कॾहिं कंहिंमां कॾहिं यूट्यूब में कविता कवि कविता किचन मां ॾिसी करे ॾाढा सारा विडियोस ठा विडियोस मां ॾिसी करे नई नई भाॼियूं ठाहींदी आहियां और ॾाढी सारी भाॼियूं ईअं हूंदी आहिनि की ॾाढी इज़ी हूंदी आहिनि ऐं जल्दी ठही बि वेंदी आहिनि विभिन्न प्रकारनि जी भाॼियूं जेकी हूंदी आहे उहे जादा जल्दी जल्दी ठही बि वेंदी आहे और ॾाढी सुठी बि ठहंदी पर कोई कोई भाॼियूं अहिड़ी हूंदियूं आहिनि जो ठहंदी बि न आहिनि और ॾाढो टाइम बि लॻंदो आहे ॾाढी कठिन हूंदी आहे पर सु सुठी लॻंदी आहिनि पर इहो आहे की इलाही कठिन हूंदी आहिनि त वो बि हाणे छा कयूं काई दालि चांवर जीअं थींदा आहिनि दालि चांवर कढ़ी चांवर और सेअल भाॼी थी वई या टिक्कीअ जी भाॼी थी वई या कढ़ी चांवर थी विया जिते कुठे चांवर थी विया इहे सभु त जल्दी थी वेंदी आहे टमाटे जी चटनी या ओ भत्त या त खिचड़ी हे सभु त जल्दी थी वेंदो आहे पर इहो आहे की कॾहिं ग्रेवी पनीर या कुझु असांजे फैमिली मां हाणे मुंहिंजी मम्मी पापा चवंदा आहिनि की कुझु नई भाॼी ठाहे करे खाराए त उहो नई भाॼी बि ठाहे करे खाराइण में बढ़िया आहिनि ॾाढो टाइम लॻंदो आहे हाणे सोच हाणे सोचो की यूट्यूब मां कढी करे ॾिसी करे ठाहे थी ॾिआ पर इनमें ॾाढो टाइम बि पियो लॻे और ॾाढो महिनतु कठिन बि लॻंदी आहे ॾाढी कठिन थींदी आहे यानी जीअं ग्रेवी पनीर थी वई पालक पनीर थी वियो या न त हो स्वीट पालक थी वई स्वीट स्वीट कार्न पालक हाणे इहे सभु बि ॾिठी हुइयूं जीअं ग्रेवी हो थी वई फ्राई चांवर थिया या त बिरयानी थी वई पुलाउ थी वई इहे सभु त थोरो बहुत अची वेंदा आहिनि पर इहो आहे की ॾाढो कठिन थींदा आहिनि ॾाढो करण में दिक़त वेंदी आहे पर इहो आहे की ठाहे वेठंदा आहियूं पर इहे कुझु भाॼियूं के इज़ी हूंदी आहिनि जल्दी ठही वेंदी आहे ऐं कुछ भाॼी इअं थींदी आहिनि की कठिन हूंदी आहिनि जीअं ग्रेवी पनीर इहे सभु